बह्मांड में नव ग्रह आहिनि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि पृथ्वी यूरेनस नेपच्यून ऐं प्लूटो उन मां हिकिड़ो पृथ्वी ग्रह अहिड़ो आए जेते पाण आसानीअ सां रही सघूं था ऐं पंहिंजे जीवन जे लाइ ज़रूरी शयूं जीअं त हवा पाणी खोराक पाण खे आसनीअ सां मिली सघे थो ॿिया जेके ग्रह आहिनि उन ते वातावरण कोन्हे तंहिंजे करे पंहिंजो हुते रहण इलाही ॾुखियो आहे छो त पाण सास ई न खणी सघंदासे उते वातावरण में जेको ऑक्सीजन वायू जेको प्राण वायू आहे उहो ई पाण खे कोन मिलंदो त पाण जी कोन सघंदासे ॿियों हिकिड़ो मंगल ग्रह अहिड़ो आहे जंहिं ते पाण खे थोरी घणी आशा आहे त पाण उन ते अॻिते जे जेके साल ईंदा जीअं त पंज साल सही न त ॾह साल सई पंद्रहं वीह साल सही करे बि पाण उते वञी सघंदासे छो त उते कई अवकाश यात्री ऐं बह्मांड जा जेके वॾा वॾा वीचारण वारा वेगनानिक आइन उहे उन जे बारे में सोचे रहिया आहिनि त उते पाण कीअं करे रही सघंदासे त उते मंगल ग्रह ते अॻिते जे लाइ थोरो घणो उते आहे त आशा त पाण रही सघंदासि तॾहिं हिकिड़ो पृथ्वी ग्रह आहे जिते पाण रही था सघूं ऐं ॿियों मंगल ग्रह ते पाण खे थोरी घणी आशा आहे त आहिस्ते आहिस्ते करे पाण उन पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वेंदासे छो त हुन जे बारे में सरकार ऐं देश बि सोचे रही आहे